नागरिक लेल बैंकिंगके आसान बनेबाक लेल गाम सबमे भी बहुत तरहके योजना निकालल जा रहल छै जेना ग्राहक सेवा केन्द्र सी एस पी ई सबसँ गामके लोक भी बैंक बैंकसँ आसानीसँ अपन पैसा निकालि सकइए जमा कए सकइए सरकार द्वारा तरह तरहके लोन उपलब्ध करायल जाइ छै जैसे लोग सब जुड़िकऽ अपन विकास करइए अपन रोजगारमे ओकरा फायदा होइ छै गाम सबमे समूह सबमे महिला सब भी काज करय छै जैसे आओर आगू बढ़यके लिये सरकार द्वारा लोन उपलब्ध करायल जाइ छै जन धन योजनामे भी सरकार सबके खातामे किछु ने किछु मदद कए कऽ हुनकर उत्थान करय छै गाँवसँ शहर जाइमे जब दिक्कत होइ छै आदमी सबके तऽ गाँवमे भी ओइ ढङ्गके योजना निकालल गेलइए सी एस पी सबमे जाके सब पैसा निकालिये लै छै जमा कए लै छै आइ काल्हि मोबाइलसँ भी आधार कार्डके द्वारा भी पैसा नि निकासी कयलइए जकर कारण ओकरा बैंक जाइके परेशानीसँ बचि जाइए समय भी बचत भए जाइए तुरतमे अपन काज कए लइए